इक बार केह् होएआ कि में फेयर ऐंड लबली क्रीम लाई बैठी कन्नै गलती में ते पसंद नी करदी पर ओह् में गलती कन्नै लाई ओड़ी लाई ते ओह् छुड़ी पर ओह् शाम तकर जेह्ड़ा ओह्दा असर होएआ ओह् बड़ा ज्यादा बुरा असर होएआ मतलब मेरा मूंह दिक्खने गी लायक गै नेईं रेहा सिर्फ दाने दाने निक्कियां निक्कियां फूंसियां जन मुहैं उप्पर निकलियां मूंहं दी चमड़ी इ'यां लाल लाल फिरी ओह् मेरा बड़ा गंदा ओह्दे कन्नै ओह् हा कि मिगी ओह् चीज़ बिलकुल शैल नी लग्गी ओह् पता नी केह् गल्ल ही जां मेरी चमड़ी गी जची नेईं ऐ जां केह् गल्ल ही पर ओह् ओह् चीज़ मेरी जिंदगी सारे हा गंदी चीज़ ही दबारा उस दे बाद में उसी क्रीम गी हत्थ लाना ते दूर ते ओह्दी तरफ दिक्खेआ तकर नी ओह् मेरा सारें शा जेह्का मेरी जिंदगी दा बड़ा गंदा गंदा बड़ा गंदा ओह् ओह् हा अ बड़ा गंदा ओह्